जिबा जुन नैरोजा नैजिथाम जिसे जानुवारि नैरोजा बा बा एप्रिल नैरोजा जि नैजि अक्ट'बर नैरोजा नै जिबा सेप्तेम्बर नैरोजा थाम